میرے آبائی قصبے اور شہر میں میری پسندیدہ چیز وہ ہے جو میرا مدرسہ ہے جہاں سے میں نے اپنی تعلیم کو اسٹارٹ کیا اور وہاں سے اپنی تعلیم کا نظام شروع کیا کیونکہ وہاں مدرسے جیسا ماحول اور کہیں نہیں ہے جہاں پر آپ کو تعلیم کی بنیاد آپ کو مضبوط کرائی جاتی ہے اور تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں ایک اچھا انسان بنتے ہیں مدرسے کے اندر اور مجھے وہاں جانا اس لیے پسند ہے کیونکہ وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اور ہر طرح سے کیا کہتے ہیں وہاں پر تعلیم کا نظام بہت اچھا ہے اور انسان اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے اگر چین تک بھی جانا چاہے تو جائے